हांव यु पी एस सी एग्जामीक तयार कोत्तालों आनी हांवें हालींच एक यु पी एस सी प्रिपेरेटरी बूक ऑर्डर केलेलो सो तो सा बरो यूजफूल जालो कित्याक म्हाका तितू जायते युजफूल कटेंट आनी बोरें बरें युजफूल कटेंट मेळ्ळें सो तितू जायते क्वेशन आनी सोलुशन आसले आनी आपटुडेट क्वेशन्स आसलोले आनी लास्ट फायव यिअर्स क्वेशन पेपर आहले मॉक मॉक टॅस्ट आहलोली आनी जायते रेफरंस आहलोले दुसरो बुका आनी दुसरो पेपरार जायते रेफरंस आहलोले एक इमोटंट थिंग म्हणल्या तितू रेफरंसा जायते बूक आनी मॅग्झिनाचे रेफरंस दिलोले आनी वोयल्यान ऑन ऑनलायन रेफरंस दिलोले सो म्हाका ऑनलायन वोसोन मॉक टॅस्ट दिवपा मेळटाले प्रॅक्टीकल आनी म्हाका टायमींग चोवपा मेळटालो इफ हांवें तेचे लिमिटेड कितू फास्ट हांव आन्सर कोत्ता ते पर्टिकुलराको क्वेशना सो म्हाका तो बोरो युजफूल जालो आनी आनी आतां हांव हालीं आनीक एक बूक घेवपाक ऑनलायन ऑनलायन ऑनलायन बूक ऑर्डर केलो आसा वीथ त्या बुकाचे चोयन रेफरंस चोयन सो म्हाका बोरो युजफूल जाला तो बूक